کسی بھی گیم میں مصنوعی ذہنیت کے استعمال سے آپ صرف کچھ سمے کے لئے ہی کامیابی پا سکتے ہیں مصنوعی ذہنیت لمبے سمے تک آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی